جی وعلیکم السلام جی یس سر جی اوکے

اوکے سر آپ کیا ہیلپ چاہتے ہیں اوکے سر یس سر غور سے سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بات آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا موبائل فیکچر ہو گیا ہے کہیں راستے میں گر گیا ہے جس سے آپ کی ڈسپلے ٹوٹ گیا ہے ڈسپلے اور موبائل کا اسکرین ہی ٹوٹ چکا ہے گویا کہ او آپ کا فون کون سا ہے سر بتائیں گے اوکے دیکھیے سر ایس فون کے جو اسکرین ہیں وہ کافی کوالٹی کے آتے ہیں ہر طرح کی کوالٹی اس میں آتی ہے لو کوالٹی ہائی کوالٹی میڈم یہ کیا کہتے ہیں میڈم میڈیم کوالٹی کا آتا ہے آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے لگتا ہے شاید آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا اسٹوڈینٹ ہیں اوکے تو آپ کے لیے سر بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہاں تو سر آپ کے لیے اوکے سر میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ سر وہ کر لیں میڈیم کلاس کا جو آتا ہے اسکرین وہ لگا لیں وہ تقریباً آئے گا تین سو روپئے کا آئے گا اور اس میں جو بنانے کا چارج آئے گا اس کا دو سو روپیہ آئے گا کل ملا کر آپ کو کچھ اور یس سر آ جائے گا تین سو میں اصل میں سر بات یوں ہے کہ ہم کسٹمر دیکھ کے ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم اسٹوڈینٹ ہیں تو ہم اسٹوڈینٹ سے زیادہ نہیں لیتے ہیں جی یس اونلی اونلی اسٹوڈینٹ کے لیے سر تو آپ ہماری شاپ پر آئیں آپ کو نہیں یہ جو ہے آپ سے ہم ریئل پیسہ لے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس میں نقصان بھی نہیں اور آپ سے زیادہ لیا بھی نہیں جا رہا ہے مطلب یہ کہ جتنی ہماری خرید ہوتی ہے اتنے میں ہم ٹھیک کر دیتے ہیں وہ کہ یہ ہے کہ ہم اپنا کریٹر چارج جو ہوتا ہے وہ کم لیتے ہیں جیسے ہم کریٹر چارج خود پانچ سو روپئے لیتے ہیں لیکن اپ آپ سے ہم دو سو روپئے لے رہے ہیں اونلی ہاں تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میری شاپ پر آ جائیں پھر شاپ پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ آپ جو ہے ڈھائی بجے کے بعد آ جائیں کیوںکہ لنچ ہوتا ہے پھر ابھی لنچ ہو جائے گا پھر لنچ کے ہاں ڈھائی بجے کے بعد آ جائیں تین بجے چار بجے تو شاپ تو شاپ پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اوکے